मिगी इतहास दे बारै च जानने गी शौक ऐ ते एह्दे आस्तै अं'ऊ इतहास दियां कताबां बक्खरे बक्खरे लेखकें दियां जेह्दे च जित्थें बी कोई कताब लभदी ते पढ़ने दी कोशिश करना इसदे कन्नै कन्नै महापुरशें दियां जीवनियां जेह्के पुरश इस धरती पर आये थोह्ड़े चिर रेह् अपनी छाप छोड़ी एह् परमात्मा गी प्यारे होई गे इ'नें जीवनियें च मेरी काफी शौक ऐ दस्सी आं जि'यां स्वामी विवेकानंद जी आए आदिगुरू शंकराचार्य जी होए चाणक्य जी होए ते स्कूल जेह्के न जदूं तीन चार क्लासां जेह्कियां ऐहियां ते एह्दे च इतिहास दियां सिर्फ इक्क जदूं तक्क ते इक्क बारी मेरी जेह्के आए बाबर आया जां गजनवी गौरी आया साढ़े मुल्खै गी लुट्टेआ ते सानूं अस कित्थें रेह् ते फुक्की गे इत्थां लेइयै ते किश इत्थें दे गै होई गे ते इत्थुूं दा पैह्लें बी हिंदोस्तान ऐहा साढ़ा मुल्ख ऐहा एह् इक्क बड़ा विशाल हा साढ़े इतहास दियें कताबें च किश बी ऐ कताबें च एह् चीज़ां एह् चीज़ां असेंगी बड़ी घट्ट लभदियां ते असेंगी अपने अतीत दा पता निं मन दी कियां बनाई सकने आं ते असें ई सिर्फ जानना जरूरी ऐ अचंभा निं लगदा इसदे कन्नै कन्नै महापुरश अपने आप गी ते अज्ज बी साढ़ी साढ़े बच्चें जींदा रक्खे दा अज्ज तगर ओह् अपने कम्म दे कारण उनें केह् केह् कम्म दस्से हे उसदे इक्क आदर्श क्वेच्शन होंदे इंया सुभाष चंद्र बोस गी गै तेरां भ्राऽ होर बी ऐहे पर नमस्ते सुभाष चंद्र बोस दा की के उनें समाज आस्तै सब किश कम्म कीते दे ते इस्सै बिच सारें कशा बद्ध मेरे उप्पर अगर कुसै कताब नै छाप छोड़ी ओड़ी छोड़ी ऐ ते महार्षि बाल्मिकी जी दी लिखी दी बाल्मिकी रामायण जेह्दे च भगवान रामचंद्र जी दे जीवन दा वर्णन उनें इक्क इक्क राजकुमार होंदे होई बी गुरूकुल च जाइयै आम बच्चें आह्ले लेखा पढ़ाई कीती ते अपने परिवार दे बिच इक्क आदर्श स्थापित कीता बड्डें दी गल्ल मननी निक्कें ई कन्नै लेइयै चलना समाज दे वंचित लोकें दा बी चेता रक्खना जियां माता सीता गी तुपदे माता शबरी दे आश्रम बिच जाना उंदे जूठे बैर खाने उंदी भावना उंदे भाव सुनदे जां जिनेंगी अस आदिवासी आक्खने आं वनवासी आक्खने आं जनजाति समूह् आक्खने आं ओह् लोक सुग्रीव हनुमान जी गी कन्नै लेइयै ते रावण दे उप्पर ते उस मौके दे शक्तिशाली राजा दे उप्पर चढ़ाई करनी उसी परास्त करना ते प्रायचिश्त महाराजा भरत दा अपने भ्राऊ दे प्रति इन्ना अच्छा सदभावना दा एह् छप्पी दी ऐ ते अज्ज इस जमाने गी दिक्खना होऐ ते इक्क दूऐ दा संकलन गै इक्क दूऐ गी ठग्गा दा निं होऐ पर राजपाठ होने दे बाबजूद बी उनें सारा पाठ कराया जंगलै च गे राम जी कन्नै मिले ते राम जी आह्नने दी कोशिश कीती पर राम जी नेईं आए ते उंदियां खड़ावां लैतियां खड़ावां लेई खड़ावां राजगद्दी उप्पर रक्खियां आपूं राजधानी कशा बाहर करने ईं बल्लें पर बेहियै राज पाठ राज पाठ दा कम्म दिखदे हे ते इयै नेहा आदेश ते लक्ष्मण जी पूरी रामायण इक्क जिम्मेदारियां दा परिवार ऐ ते इक्क जिम्मेवार नागरिक बनने आस्तै ते स्कूली शिक्षा बिच बी बड़ा सारा रोल होई सकदा अस बी चलदे चलदे लागू करचै